हमरा समस्तीपुर जिलामे मीडिआके माध्यमसे समाचार आबै रहै छै जइसे यूट्यूबरके नाम भऽ गेल मनीष कश्यप अनिल सिंह गोलू गुप्ता ईसभके माध्यमसे पता चलै हइ समाचारसब सोशल मीडिआपर आबि रहल छै हरदम अपडेट ओहिके बाद बतबै छी एखन अखबारके माध्यमसे हमरा आबै छै समस्तीपुर जिलासे दैनिक जागरण हिन्दुस्तान प्रभात खबर आओर भास्कर ईसब आबि रहल छिए तऽ हमरा आरके सब समाचार घरेपर पता चलै हइ ओहिके बाद बतबै छी जे किछु अइसन दोस्त महिम भेल जे अपन कहूँपर कोनो घटना भेल वीडिओ बनेलक तऽ वीडिओ बनेलाके बाद फेसबुकपर डाललक तऽ तुरन्त अपडेट होइत गेल ईसब बराबर घटना होइत रहै छै तऽ ओहिके बाद कहली जे गामघरमे अनेक अनेक जगहपर कोनो कोनो घटना भेल तऽ कोनो लड़कासभ उठल फेसबुकपर डालि देलक डाललाके बाद बतबै छै जे किछु अइसन जगहपर रहल गामघरके यूट्यूबर तऽ ओसब बना अथी अथीपर डालि देलक पब्लिक ऐपपर ओहि माध्यमसे हमरा आरके समाचार सुनैके मिल मिलै होइए एहिके बाद कहली जे बराबर कोनो कोनो घटना होइत रहल कहूँ रस्ता पेड़ा गेली तऽ कोनो घटना भेल तऽ ओतऽपर तुरन्त लड़कासभके देखली जे अपन फेसबुक चालू कऽ देलक फेसबुक चालू कएलाके बाद किछु वीडिओ बना बनाके शेअर करै लागल गामघरमे आओर किछु चौक चौक चौराहापर जे बैठे छै चौक चौरहापर बैठलाके बाद बतबै छिए जे ओहिके किछु अपना गार्जिअनसभ रहल चाहके दोकान आरपर किछु बतिआएल उतिआएल के बाद कहलक जे ईसब घटना ओतऽ भेल तऽ बराबर हमरा आरके पता चलै आब चलैए रहैए